होर केह् हाल चाल ऐ बस ठीक ठाक बस ठीक ठाक नेईं कोई फोन शोन है बेचने आह्ला अच्छा यरो फोन ते चाहिदा वा मतलब कनेहा कनेहा फोन ऐ एह् जैदा कोई फ फाल्ट निं ना अच्छा अच्छा अच्छा ते किन्ने दा करी देना असें रेट फ्ही हून फोने दिक्खियै करगे ना अच्छा अच्छा तुसें गिफ्ट थ्होई गेआ निं हां अच्छा अच्छा अच्छा ते बैटरी बुटरी ठीक ऐ उ'दा अच्छा अच्छा अच्छा चलो दिक्खी लैना फ्ही में ठीक ऐ निं एह् ठीक ऐ फ्ही दिक्खी लैना में लैना फ्ही ठीक ऐ अच्छा माराज